हम खेनाइ अपन स्वयंसँ बनाबै छी ककरो देखा देखी नहि करै छी हमरा जे छै खेनाइमे रेसिपी ने बहुत कुछ बनाबऽ आबैया स्वयं बनबै छी जेनाकि पहिल तऽ लऽ लिअ मैगी सँ शुरू केलहुॅं मैगी बनाबै छी जिनका दै छियनि ओहो खा कऽ थोड़ा बहुत तारीफ तऽ कइये दै छथिन आओर दालि भात तरकारी चावल तरुआ माछ मछली इहो सब बनावऽ लेल आबै अछि हमरा सब किछु मतलब कि खानामे बनाओल आबैत अछि आओर हॅं हम ककरोसँ देखै नहि छथिन कुछो जे बनाबै छियै ने अपनेसँ तऽ ओहिमे अपन ओहि मात्रासँ ई देलहुॅं हरदी जेनाकि मिर्ची बुकनी केना पड़तै नमक कोन हिसाबसँ मात्रासँ नमक देल जाइ छै ई सब नमक सब ओहिमे दै छी यहाँ तक कि हम खानामे सब किछु बनाबै छी मछली भी आओर मटन भी आओर चिकेन भी इहो सब हमरा सब किछु बनाबय लेल आबैत अछि आओर जिनका दै छियनि ओहो खा केँ कनीमनी तारीफ करै छथिन कहै छथिन जे बहुत नीक आहाँकेँ बनाबय लेल आबैया एहिसँ हम बड खुश छी ई जे हमरा पास गुण अछि खाना बनबैकेँ एहिसे हम बड खुश छी कि हमरा ई सबकेँ गुण अछि एहि सबसे गुण से हमरा कोइ नहि करि सकैया ई हमर अपन कला छी खेनाय बनेनाई खेनाई बनाबै छी हमरा सब किछु खेनाई मे बनाबय लेल मे आबै अछि